अजमेर ज़िले में ख़ासि ख़ासि जेके कृषि सबंधी उत्पाद आहिनि उहे ॿ आहिनि हिकु त कृषि सबंधी अनाज पैदा थींदो आहे ऐं ॿियो कृषीअ में हिते भाॼियूं पोखींदा आहिनि ऐं हुनजो उत्पादन थींदो आहे कृषीअ में हिते मुख्यु त कणिक ऐं ॿाझिरो मकी ऐं इहे पैदा थींदा आहिनि ऐं इन्हीअ खां अलावा कुझु हिसनि में हिते मतलबु मुङ ॻोठ ऐं इहे पैदा थींदा आहिनि इन्हीअ खां अलावा जेके भाॼियूं आहिनि हिते त मतलबु ख़ासि जेका अजमेर डिस्ट्र्किट जी पैदावार आहे ज़िले जी पैदावार आहे हा आहे टमाटा टमाटनि खां अलावा जेके ॻोभी ॻोभी ऐं टमाटा ऐं अजमेर जि जि ज़िले खां अॻु मतलबु सप्लाए थींदा आहिनि इन्हीअ खां अलावा हिते सभु टाइप जूं भाॼियूं जीअं की मतलबु भींडियूं वांङण टिंडा ऐं जेके मौसमी जंहिं खे फसल चइबो आहे उहा हिते मतलबु लहंदी आहे हर मौसम जी भाॼी मतलबु हिते थींदी आहे कुझु जेके आहिनि हिते इन्हीअ खां अलावा हिते प्याज बि सुठो मतलबु हूंदो पैदा कंदा आहिनि पर इन्हीअ खां अलावा आलू ऐं जीअं वॾियूं वॾियूं फसलूं आहिनि उहे ॿाहिरि आंदियूं आहिनि ऐं इन्हीअ खां अलावा हिते मतलबु काफ़ी मतलबु इन्हीअ जा फल फ्रूट्स जा बि मतलबु पैदावार थींदी आहे जीअं सेब आहिनि ऐं मतलबु नारंगियूं आहिनि ऐं नीबूं आहिनि इन्हनि जूं बि हिते काफ़ी पैदावार थींदी आहे लोकल पैदावार जेका की हिते खपंदी आहे ऐं ॿाहिरि मोकिलींदा आहिनि इहो अजमेर ज़िले में मुख्यु मुख्यु कृषि उत्पाद आहे